بچوں كی نشو و نما كے لیے علاقائی زبان میں جو مواد بنتے ہیں وہ اچھا رہتا ہے مطلب جیسے ابھی نئی تک تكنیکس تكنیكی وجہ سے بچے لوگ كو تھوڑی جو جانكاری رہتی ہے جو چھوٹے اس میں مل جاتی ہے وہ اپنی پسند یعنی كہ كھیل كھیل میں بچے كچھ اچھی چیزیں سیكھ جاتے ہیں جو ہم لوگ بہت سی بار بتانے كی كوشش كرتے ہیں تو ان كو نہیں سمجھتی ہے اس میں دیكھ كے اگر وہ ایسا دیكھیں گے تھوڑا كہانی كی شكل میں گانے كی شكل میں تو ان كو اچھی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور یاد بھی رہتا ہے بچوں كو وہ چاہے اخلاقی چیز ہو چاہے پڑھائی لكھائی سے ہو كہ بچ کہ تر آ پڑھائی لكھائی سے ریلیٹیڈ ہو یا پھر كچھ زبان سے اپنی عی علاقائی زبان سے ریلیٹ جو جڑا ہو تو وہ بچوں كے لیے بننا چاہیے اور وہ بچوں كے لیے اچھا ہے فائدہ مند ہے